जोङो मा मा बानायो अनेक जिनिस बानायोमोन जों जेरै दानाय लुनाय गावबागाव आगर एरनानै आगर एरनानै नों गावबा गाव सि जोमखौ दानानै लायोमोन जेरै जोङो एम्फौ फिसियोमोन एम्फौ फिसिनानै एम्फौवा फिथोब थोबबा बे फिथोबखौ थावख्रिजों लुनानै बेनि खुन्दुंजों इन्दि सि दायोमोन इन्दि सि दानानै फानोमोन फाननानै बे थाखा मोननायजों जोङो दस्रा खुन्दुं बायनानै दख'ना जोमग्रा गामसा अनेक जिनिस दायोमोन आरो बेल' नङा जेरै जोङो सानद्रि संग्राय औवाफोरजों हेबोमोन संग्राय सानद्रिफोरखौ औवा नङाबा हेबनो हाया जेरै सानदांगा सानद्रि खबाय जेखाय बायदि रोखोम जिनिस आगजु बानायनानै लायोमोन जेरै औवाफोरजोंनो जेरै अनेक मा मा खालामनो हायो जोङो औवाफोरखौ जिरनानै हासिबबो बानायोमोन हासिबजों मा खालामो सिथ्लाफोर सिबो आरो बे माबा थुरि हाग्रा थुरि हाग्रायाथ' हासिब जायो बेफोरखौथ' जों बायामोन गोदो गावबा गावनो हाहैयो ओमफ्राय बानायो आरो जेरै जोङो फा बहा मोननो हाग्राबारियाव थायो नालाय थुरिफ्राथ' बेखौ जों नागिरहैयो बायामोन जों बायनांगौ बुस्थुयानो गैयामोन सानद्रि संग्रायाथ' गावबा गावनो हेबनानै लाजोबखायो आरो बेबायदिनो अनेक बुस्थुफोरखौ जों गावबा गाव आखायजों बानायना लाजोबोमोन बेफोरनि दारै दा मा सोलायलांखो जों मिथिला जेरै जेफोरखौबो जोङो गोदो खेवालिफोरखौ खायोसोमोन आखायजोंनो खाजोबोमोन हासिजिरफोरखौ खायोमोन जों आखायजों दानाथ' जों महा मा खालामबावो खाला बाजोब्बाय दाना रेदिमेद बायनानै मोनजोबो रेदिमेद खौ बायबाय सुजाबबाय बानायबाय गोदोना आखायजोंनो पियर खानायमोन आरो सि जोमफ्राबो नोङो बांसिनानो न'आवनो दाजोबो लुजोबो सिफोरखौ मा रोखोमनि आगर एरोमोन बेफोरखौ गावबा गाव गोसोखां खां गोसोखाङै खाङै बानायजोबो सिखौ माजों बानायो दे साल खुन्था बानायनांगौ साल खुन्था गायनांगौ साल दं थोरले सो सोंबावनांगौसो बेबायदिनो दायै दुयै आराम गानै जोमै जों गाबा गाव नो खालामनो हायो दानि जुगावथ' बेफोरबायदिखौ जोङो गोमालांनायसो मोनो मा मावबावो जेरै नोङो संग्राय सानद्रिफोरखौनो होन बेफोरखौबो जोङो हेबला बालांजोबबाय जेरै बाजारफ्रावनो जुदि बायना मोनखायो बा मानो हेबबावनांगौब्रा बेफोरबायदि जानानै जालांजोबनायावनोथ' रावबो हेबनो रोंथारा सोर रोंबावगौ सानद्रि खबाय जेखायफोरखौ सोर हेबबावो रोङा आरो सिफोरखौथ' दानि जुगाव दानो रोंथारा दानि मानसिफ्रा बाजारफ्रावनो मेरला बायना मोनखायोबा मा साइसनि बायनो गोदो जाहैबाय गावबा गावनो मा दिजाइन नि सिफोरखौ दानो गोसोखांनानै गासिबो रोंजोबोमोन दाना बिफोरखौ बायबानो मोनजोबो नालाय नंखायनो बायनानैसो गानग्रा जाजोब्बाय सोलायलांजोबबाय जुगानो मा बुंबावनो जेरै जेरै नोङो बावलायलांबाय